हा हिन क्षेत्र इस्कूलनि में ॿारनि खे रेसिंग लॻाइण जी ॾुकण जी सभु हिक ॻाल्हि जी कसरत कराईंदा आहिनि नंढपण खां ई ॿारनि जे ॾुकण ऐं रांदि जो क्रिकेट जो वॉलीबॉल कराटे हर हिक शइ सेखारी वेंदी आहे जीअं नंढपण खां ई कंदा रहनि त जीअं ई उहे वॾा थियनि त उन्हनि खे पंध जी आदत हुजे हलण जी आदत हुजे पंधु करण सां फेफड़ा बि सही रहंदा आहिनि साह खरण में कोई दिक़त कान थींदी आहे हार्ट जी कोई प्रॉब्लम कान थींदी आहे साहु खरण में सहूलियतु थींदी आहे हीअं हर हिक स्कूल में नंढपण खां ई ॿारनि खे सेखारींदा आहिनि वीकली हर हिक इहो पीरियड बि हूंदो आह उनमें ॿारनि खे कंहिं में रांदि कराईंदा आहिनि कंहिं में कुश्ती कराईंदा आहिनि कंहिं में कराटे सेखारींदा आहिनि नंढपण खां ई ॿार प्रेक्टिस कंदा रहंदा आहिनि जीअं वॾा थींदे थींदे उन्हनि खे शरीर सां लाॻापो कोई बि तकलीफ़ कान थींदी आहे